परवल भिंडी करैला आलू प्याज टमाटर बैगन कठहल की लैके छै कि साठि हँ अस्सी करियै ने दऽ देबै आरो किछो लेबै पाँच दस दस पाँच रुपया कम होइ जैतै पाँच किलो लेबै तब दस पाँच किलो लेबै तब कम होइ जैतै कथी लेबै अल्लू हँ कए किलो लेबै बोली

हूँ हँ केना देबै ओहिमे एक दू रुपया कम होइ जैतै एक बोरा लेबै तऽ कम भए जेतै एक क्यूंट्ल जैसे लेबै तऽ कम होइ जइतै हँ हँ आरो किछो लेबै बढ़िऑं सोहिजन छै टमाटर छै पुदीना छै टमाटर केतना लेबै ठीक हइ हँ हेलो हँ तऽ आरो की लेबै

कठहल केतना लेबै

आ सोहिजन के अभी सीजन छै सोहिजन नहि लेबै

ठीक छै आइये दए दै छियै